बाग़बानी के लिए मिट्टी और गाय के गोबर को मिला कर उसका उपयोग किया जाता है और उसकी खाद बनाई जाती है जो कि खाद बनाने में बहुत अधिक भूमिका निभाता है